हटा दें उज्जैन जिले में शिक्षा और रोजगार की स्थिति अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है दोनों बातें हैं महिलाओं को भी रोजगार मिलता है पुरुषों को भी मिलता है ऐसी बात नहीं है पर करती हैं महिलाएं महिलाओं के लिए तो चुनौतियाँ बहुत हैं अभी मुख्यमंत्री जी ने भी महिलाओं के लिए लाली बहना योजना निकली है उसमें भी महिलाओं का बहुत योगदान है बहुत महिलाओं को इसका वो मिल रहा है लाभ मिल रहा है और महिलाएं पढ़ाई में भी सबसे आगे हैं जो हर जगह आज कल महिलाओं का ही वर्चस्व है पुरुषों से आगे निकल गई हैं बहुत चुनौतियाँ रहती हुए भी सारी चुनौतियाँ पार करती हैं और घर बाहर बच्चे पति सास ससुर सबको संभालते हुए भी महिला आगे निकल रही है महिलाओं का तो महिला तो ऐसी है कि जितना दे दोगे उतना करेगी कभी पीछे नहीं हटती है हर चीज में महिला आगे रहती है अच्छे अच्छे चुनौतियाँ पार करती हैं महिला पर सारे काम निपटा के ही रहती है पूरी चीज़ें करने के बाद ही महिला घर में बैठती है ज़्यादातर महिलाएं आजकल नौकरियां करती हैं ज़्यादातर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पढ़ाई कर रही हैं हर जगह आपको हर वर्ग में महिला मिलेगी कई भी चले जाओ सब जगह आपको महिलाओं पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या हो गई है और आगे भी यही अवसर रहेगा क्योंकि महिलाएं आजकल बहुत शिक्षित हो रही हैं पहले महिलाएं घर रहती थी घर से बाहर नहीं निकलती थी जब महिलाएं घर से बाहर निकलने लग गई तो नौकरियां काम धंधे हर चीज कर लेती हैं वो हर चीज करने को उत्सुक भी रहती हैं वो करती भी हैं और उनको भगवान ने इतना दिया है कि कर लेती है